क्या आपको कुछ काम है नहीं मेरे यहाँ तो एक महीना लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कैसटेम्बर है अच्छा आप इतना जिद करने हैं आपको जरुरी है तो सिर्फ पाँच हजार रुपया लगेगा हाँ तो कम कैसे कर दिए हैं जब एक दिन में आपको सिल सिलाना है और बहुत सारे मेरे पास कैस्टेम्बर है तो हम एक दिन में सिलेंगे तो इतना पैसा तो लेंगे ही सिलाई सिलाई होता है लेकिन आप अचानक आ के बोलिएगा हमको एक दिन में चाही तो फिर तो हम तो इतना पैसा लेंगे ही क्योंकि हम डबल मेहनत करना पड़ेगा न उनको ज़्यादा आप जिद कर रहे हैं तो हम पैंतालिस सौ से एक रुपया भी नीचे नहीं कर सकते हैं क्या हुआ हाँ करते हैं तभी तो हमारे पास इतना कैस्टेम्बर है तो आपको पता है फिर भी हमसे पूछ रहे हैं ना क्या आप तैयार हैं पैंतालिस सौ में सिलाने के लिए देखिए आप देखिए हम तो पाँच सौ का कम किए हैं जितना हम कर सकते थे उतना हम किए हैं हम दो हजार लेते हैं क्योंकि हम जो जो जो जिसको जैसा डिजाईन पड़ता है वो बोलता है तो हम उसके डिजाईन सिलते हैं और आप बोलते हैं हमको शादी में जाना है तो आपके लिए तो अच्छा वाला करना पड़ेगा लैस उस लगाना तो आजकल महँगाई बहुत ज़्यादा है तो इतना पैसा लगेगा ज़्यादा जिद कर रहे हैं आप तो तो ठीक है तीन हजार से आप तो थोड़ा भी हम एक पैसा भी कम नहीं करेंगे आप तैयार हैं तो सिलवाइए मेरे यहाँ और नहीं तैयार है तो मत सिलवाइए हाँ तो तीन हजार बोले आप तीन हजार में आप राजी है तो बोलिए अरे अब हर बार पाँच सौ पाँच सौ इतना डिस्काउंट थोड़ा ही करेंगे हम हमारे पास भी तो और काम करती है और डबल करेंगे तो इतना तो पैसा लेंगे ही